एक कविता है जो कि सुमित्रानंदन पन्त जी का है वो कविता है चींटी चन्द्र लोक में प्रथम बार मैंने एक कविता लिखी थी किसी के लिए जो कि चींटी चन्द्र लोक में प्रथम बार उसमें सुमित्रानंदन पन्त जी ये दर्शाना चाहते थे

चींटी अपने जीवन में कितना संघर्ष करती हैं वो समाज में निडर हो के निडरता से हमेशा चलती रहती है निरंतर प्रयास करती है अपने जीवन में वो एक लघुकर से भी छोटी होती है किन्तु अपने पेट का पालन खुद स्वयं करती है दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती है वो अप लघुकर से भी छोटी होकर एक चावल का दाना एक अनाज जो होता है गेहूँ का दाना अपने से बड़ी चीज़ों को वो खुद उठा के ले के जाती है वो संघर्ष करती है उससे रिलेटेड वो अपनी कविता में बताए हैं कि हमें भी जीवन में ऐसे ही रहना चाहिए निडर हो के समाज में अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए जैसे कि चलते रहेंगे जितना हम वैसे ही चन्द्र लोक में प्रथम बार हो चींटी चन्द्र लोक में प्रथम बार का मतलब ये था कि चन्द्र लोक पे चलते चलते प्रथम बार पहुँचे नील आर्मस्ट्रांग ने प्रथम बार कदम रखा था चंद्र पर उनसे ये मतलब था कि जितना हम अपने जीवन में संघर्ष करेंगे उतना ऊपर हम पहुँचेंगे हमें समाज में निडरता से चलना चाहिए ऐसा नहीं कि वो क्या कह रहा लोग क्या कहेंगे ये क्या कहेंगे हम क्या कह रहे क्या करना चाहते हैं उसपे हमें फोकस करना चाहिए चींटी से हमें ये सीखना चाहिए कि वो अपने काम के लिए कभी वो रूकती नहीं निरंतर जब देखो तो वो चलती ही रहती है वो भी एक लाइन से एक झुण्ड से समाज में इस तरीके से चलती है वो अपनी चीज़ें खुद स्वयं से बनाती है ऐसा नहीं कि वो दूसरे पे डिपेंड हो दूसरे की चीज़ें तुमको क्या कह रही है उससे ये कहें चींटी चन्द्र लोक में प्रथम बार उनकी ये कविता बहुत ही प्रभावित की थी उन्हें कि हमें अपने जीवन में उनसे सीखना चाहिए कि कैसे रहना है अपने जीवन में निरंतर प्रायस करते रहना चाहिए हार नहीं मानना चाहिए